हमसबकेँ गाँवमे हमरसबकेँ गाँवमे बहुत सारा पौधा आर लता उगाएल जाइत छै जकरासँ बहुत फायदा होइत छै जेनाकी पौधा लगाबैके बाद आमके पौधा लगाएल जाइत छै पीपलके पौधा आर लतामके पौधा आ पपीताके केलाके ईसब पौधा लगेनासँ जेकि फल भी मिलैत छै आर ओकर साथ साथ लौत भी लगाएल जाइत छै जकरा लता कहल जाइत छै जेनाकि किछु लौत होइत छै घेराके लौत होइत छै कद्दूके होइत छै ईसबके लौत लगाबएके बाद सब्जी भी प्राप्त भए जाइत छै आओर ओकर साथ साथ पौधा लगेनासँ फल प्राप्त भए जाइत छै फल वला पौधा लगेनासँ फल प्राप्त भए जाइत छै आर सब्जीके लति लगेनासँ सब्जी प्राप्त भए जाइत छै जेकि अपन गाँवमे हमसब बहुत अच्छासँ लगाबैत छी आर ई देखैत की की एकरासँ किछु प्राप्त भए जाए फल प्राप्त भए जाए फलके पौधासँ फल प्राप्त भए जाए आर लतासँ जेनाकी कोइ भी लति होइत छै ओकरासँ किछु साग सब्जी प्राप्त भए जाए ई चीज देखैत अपन गाँवमे बढ़िआसँ सब्जी लगाएल जाइत छै